सोशल मीडिया और जेका ऑनलाइन डांस अॼुकल्ह जेका हली रहिया आहिनि इन्हनि जा जेका ट्यूटोरिल्स हली रहिया आहिनि उहे हिकु सिक्के जा ॿ पहलू आहिनि सुठा बि आहिनि ऐं ख़राब बि आहिनि अगरि असां ऑनलाइन सिखंदासी या सोशल मीडिया में ॾिसी करे सिखंदासीं असांजो टाइम ऐं पैसो बचंदो लेकिन असांखे उहा शिक्षा न मिलंदी जेका असां क्लासा वञी करे डांस जूं क्लासनि ते वञी करे सिखी करे असां करे सघंदा आहियूं असां मोबाइलनि ते या सोशल मीडिया ते सिखी त सघंदा आहियूं पर जे जेका उन जी नंढी नंढी ॻाल्हियूं आहिनि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि उहे नथा सम्झी सघंदा आहियूं असां घर में वेही करे सिखी सघंदा आहियूं ऐं जेकियूं इन सां असांजो समय बि बचे थो ऐं पैसो बि बचे थो और जेका असां डांस ट्यूटोरियल विझूं था पिया उन में असांजो समय त वधीक लॻे थो थोरो पैसो बि वधीक लॻे थो पर उते असांखे कला जा जेका नमूना आहिनि जेकियूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेकी नंढियूं नंढियूं उन में ॼणा आहिनि सम्झण जो असांखे मौक़ो मिलंदो आहे ऐं उते जेका ॿियां माण्हू ईंदा आहिनि या असां सां गॾु सिखण लाइ उन ई सां असांखे मिलण जो मौक़ो मिलंदो आहे उन ई जी भाषा सिखण जो मौक़ो मिलंदो आहे अलॻि अलॻि समुदाय जा माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि खे सम्झण जो मौक़ो मिलंदो आहे असांखे ऐं ॿाहिरि वञण सां थोरो सो पंहिंजे पाण खे ॿाहिरि निकारण सां त पंहिंजे एनवायरनमेंट जो ऐं पंहिंजे पाण जे पंहिंजे पाण खे बदिलाउ जो बि पाण खे समय मिलंदो आहे